आं ओंखाम ओंख्रि संनायावहाय मालाबानि समाव खैफोदजों जाब्रबथाय जाबाय मानोना ओंख्रि संनायाव ओंख्रिखौ एवोब्ला ओंख्रिया मोदोमाव गोलै देरनानै मोदोमफ्रा थिफुदोंमोन बेफोरबायदियावहाय मोदोम थिफुनायाव कलगेट फुननानै लानानै बेफोरबायदि थिफुनायफ्रा आलौगादोंमोन आरो संख्रिजों थावजों फुननानैबो बेफोरबायदि थिफुनायनिफ्राय बारगनो हादोंमोन आरो ओंखाम संनायावबो माब्लाबाफोर थौ गुदुंफ्रा एबा कुकार गुदुंफ्रा आखाइफ्राव नांब्रबदोंमोन बेबायदि नांब्रबनाय समाव बेबायदि आलौनायखौ आलौ गाहोनो थाखाय माखासे कलगेटफोरखौ फुननानै लादोंमोन आरो माखासे संख्रिफोरखौबो बेफोरबायदि आखाइयाव थिफुनायावहाय फुननानैहाय लादोंमोन बेफोरबायदि फुननानै लानायनि उनावहाय आंनि थिफुनायफ्रा गादोंमोन एबा आलौनायफ्रा आलौ गादोंमोन बेखायनो ओंखाम ओंख्रि संनायाव बांसिनावनो माब्लाबा समाव जाफेराबाबो खैफोद जायो ओंख्रि एवब्ला ओंखाम संब्ला ओंख्रि एवब्ला ओंख्रियाव जेब्ला बानलु सामब्राम हरनो अब्ला बानलुआ बेरदेरनानै मोदोमाव एबा मोखांफ्राव बेरदेरनानै थिफुयो आलौयो बेफोरखौहाय

कलगेट संख्रि थाव बायदिसिना फुननानै जोङो आलौ गाहोनांगौ बेनिखायनो ओंखाम ओंख्रि संब्ला जों मोजाङै साबदान जानानै संनांगौ बेफोरबायदि जाब्रबथाय एबा खैफोदआव जों गोग्लैनो नाङा आरो बेफोरखौहाय बेफोरबायदि खैफोदाव गोग्लैयोबा जों माखासे कलगेट संख्रि थाव बेफोरखौ फुननानै जों फाहामनानै लानांगौ